इ'यां होंदा होना जियां अज्जकल चांद उप्पर लोक जा'रदे एह् गल्लां होंदिया रौह्नियां ते बाकी जेह्ड़ा एह् सिस्टम चले दे चलदे रौह्ने ते बाकी जेह्ड़ा बी ऐ इस धरती उप्पर सब किश होए दा चले दा लोक सब कुछ करै दे करना बी पौंदा ऐ ते बाकी जेह्ड़ा बी ऐ सिस्टम अपना एह् चला करदा ऐ चलदा ही रौह्ना एह् जेह्का संसार च जिन्ना बी ऐ एह् चलै करदा ऐ लोक अपना अपना कम्मकाज करै दे चलै दे